अ हेल' बर' ना अ देलाय बुंलाय मानोबा हरदोमोन अ ड्रागन आस्सा आस्सा ओमफ्राय औ नंगौ नंनाया ओमफ्राय गायनायासो बोरै बोरै गायो मिथियोना मिथिया ओरैनो आं औ बे खुन्था बे सिमेन्ट खुन्थाया जोंनो पास फुट नांगोन बिखो ओमफ्राय आरो जोंनो बिराद माबा मटर टायार नांगोन बे बेखो बियावसो मटर टायारावसो खानानै मानला होयोथ' ओमफ्राय आरो गोबोर हासारजोंथ' जाजोबनाय नङा माखासे जोंनो केमिकेल पार्टिलाइजारबो बायनांगौ जागोन बेखो मोजां खालामनो थाखाय औ औ हायाथ' आंनावबो दंमोन दा ओमफ्राय ओरैनो ज'ना थाहैगोन फारसेथिं आरो आंनिल' जाब्ला बोरै जागोन दा माबा मोनसे मिलायब्लाथ' होनो हागोन आङो औ औ आंनो पार्सेन्ट नांगोन आरो हानि एक्स्ट्रा औ औ औ औ औ मार्केटिङाथ' ड्रागन फ्रुट्सना मोजाङानो जुदि नों मावनो सान्दोंब्लाथ' जोङो ज'यै मावबोब्ला थिखआनो जागोन दाथ' जोंनियाव एरियायाव ओरैनो तिनस' पार किल' तिनस' गाहाम थाङो आरो जोङो फायखारिब्ला आरायस' दुइस' हरनो हायो आरो प्रफिटाथ' बुहुद मोजां आरो ना दा माने जोंनि एरियायाव बे गायनायाबो खमथ' मार्केटाव एभेलेबलबो नङा बुहुद प्रफिट दोङो आरो जोङो थांना थानायनि जा राहा बेखो जों सुंस'नो हायो आरो बि आबादजों औ औ औ रौ औ औ बे रौथायाव बे लाइलाङाव बिराद इनियाव पन्द्र' बिगा दोङो बियो मा रोखोमै गायदों जोङो बिनिफ्राय माखासे एडभान्स गायनायनि सोमोन्दै सोलोंना लाबोला मोजां जागोन खोब दे बिदिब्ला समफोराबो बारा गैयाथ' जों सानैदों लोगो हमलायनानै मोजां रायज्लायनोसै दे दे दे दे